सुधा की अथी अहाँ सँ जे लहठी अनेलहुॅं हैं से बहुत नीक छलए देखियौ हमरा तऽ बुझले नहि छलए जे अहाँ अते नीक लहठी सब मने ऑनलाइन हमरा भेज देब हम अपन एमहर सँ सिमरी सँ जाइ छलहुॅं हैं लै छलहुॅं है आ पहिरै छलहुॅं टुटि जाइ छलए लेकिन अहाँके जे लहठी लेनहुॅं हैं से रंगो डिजाइन नीक लागै छै आ पहिरतो छियै तऽ टुटितो फुटितो नहि छै हमरा बड नीक लागल अहाँके लहठी फेर हमरा मोन होइया जे अहाँ सँ फेर हम एक जोड़ी अनाबी तऽ हमरा जे देने छलहुॅं ओहिसँ कनी नीक लहठी देब बुझलियै जे हम फेर दोसरो के देखबनि जे अहाँके लहठी देख कऽ सबके मोन खुश हेतनि तऽ आरो अहाँके ई भऽ जाएत सेलिंग हँ तऽ अहाँ कनी कोशिश करबै जे हमरा नीक सँ नीक लहठी अहाँ देब बुझलियै ने ई नहि जे मने जहिना देने छलियनि हैं तहिना ओहु सँ आर नीक जे आर नीक अहाँके सेलिंग हाएत ओके